चारि जून उणिवीह सौ पंजाहु ॿ जुलाई उणिवीह सौ सतरि सत मई उणिवीह सौ नवे हिकु फरवरी ॿ हज़ार पंज मार्च ॿ हज़ार ॿ